हम अपने घर वाले के लिए जिओ नेटवर्क डाटा अच्छी से अच्छी हमारे डाटा मिलता है उसको प्लान करवाने के लिए हम दो सौ उनतालीस का प्लान करवाते हैं वो अच्छी से अच्छी नेटवर्किंग के लिए अच्छा हमारे घर के लिए देता है हमारे घर वाले पसंद करते हैं हम दो सौ चालीस का ही प्लान हम करवाते हैं उसपे अच्छे से नेटवर्किंग करते हैं यूट्यूब हर चीज उसपे चलाते रहते है वो नेटवर्किंग अच्छा देता है इसी तरह हमारे हम दो सौ उनतालीस के रिचार्ज करवा देते हैं प्लान अच्छे वो देता है हम लो जैसे हमारा हो गया हम अपना दो सौ और बीस दो सौ चालीस अभी के लिए हम अपना प्लान करा देते हैं इसी कारण हम अच्छा से अच्छ जियो हमारा नेटवर्किंग अच्छा है जियो का नेटवर्किंग बहुत से बहुत ज़्यादा पूरे इंडिया में फ़ैल गया है जियो का नेटवर्किंग अच्छा से अच्छा है प्लान वो भी सस्ता से सस्ता प्लान करा दे है उसपे जैसे एयरटेल हुए एयरटेल पे प्लान बहुत महंगा है इसीलिए हम जियो का प्लान ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर अपना सब काम करते हैं जियो का प्लान अच्छे से अच्छा है सस्ता भी है उसपे एक सौ बीस का भी प्लान है उसपे डेढ़ सौ की प्लान है अपने घर वालों को दो सौ उनतालीस का ही प्लान करवाते हैं अपना डेढ़ सौ का प्लान ज़्यादा से ज़्यादा करवा देते हैं अच्छे से अच्छे प्लान